हॅलो फोन काणकोण संगीता स्टेशनरी लागला आ हांव गणेश वेळीप उलयतां आनी हॉस्टॅला साकून उलयतां आ आमची न्ही हांगा भुरगीं आ आसा सो तेमकां न्ही भुरग्याक थोडे नोटबूक जाय आशिल्ले

हय हय तेजी रेट कशी हा हंड्रेड पेजीस बुका रेट कशी आसा हा ओके ओके आ ओके जाता आ एक न्ही एक म् हंड्रेड पेजीस प पेजिसाची न्ही एक धा नोटबूक जाय आसलें

हा ओके तशें बी जाता न्हू ह ईफ आ ओके

आ थोडे आयिल्ले आसा म्हाका फिफ्त टू णायंत स्टँडड

हा ओके जाता तशें जाता हय आनी आमचे हॉस्टॅलान न्ही आमी कंपिटिशन दवरपा स् सोदताले हय मागीर तेम

हा आसा न्ही

आ आ बरें आ बरें